دہلی سینٹرل میں مقبول جو تیار کر نے کے لیے پکوان ہیں اس میں سب سے بیسٹ اور سب سے اچھی چیز جو ہے وہ لذیذ اور عمدہ بریانی ہے بٹلہ ہاؤس کی بریانی جس کو پکانے کے لیے سب سے پہلے چکن کا انتظام کیا جاتا ہے جس کے لیے ہم کو منڈی ہاؤس آنا پڑتا ہے منڈی ہاؤس آنے کے بعد معراج ریسٹورینٹ میں رابطہ کرنا پڑتا ہے وہاں پر وہاں سے ہم چکن کے بلیز اٹھاتے ہیں چکن لولی پاپ لیتے ہیں اس کے بعد ہم ترپل ایکسل چاول کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر طرح طرح کے لذیذ و عمدہ قسم کے مسالے بریانی مسالے چکن مسالے جنتے بھی کوالٹی کے اچھے اچھے مقبول و مشہور کشمیری مسالے سارے چیز کو انتظام کرنے کے بعد ایک جگہ رکھ دیتے ہیں اس کے بعد پھر دیگ کو چڑھا دیتے ہیں اس کے پانچ گھنٹے پہلے چاول کو پانی میں ڈال دیتے ہیں جس سے بہترین طریقے سے چاول پھول کر بڑے اور ایک دم بہترین ہو جاتے ہیں جس کو کھانے کے بعد بہت عمدہ بہت لذیذ بریانی